जय झूलेलाल साईं जी जी जी हा मां तव्हां जे शोरूम में इन लाइ आयो आहियां तव्हां खां मां कार वरिती हुई जी मां वापी खां बड़ौदा थो वञां त हींअर मुंहिंजी गाॾी में कुझु ईशू हुया तॾहिं करे अचणु थियो तव्हां वटि हिक त बैट्री जो कुझु ईशू अचे थो ऐं ब्रेक घटि लॻे थी त उहो हिक त ॾेखारिणो हुयो कि हीअ तकलीफ़ अचे थी ऐं मूंखे सुबुह जो वञिणो आहे सवेल बड़ौदा हा मां खणी आयो आहियां तव्हां खे मां गाॾीअ मां कढी करे ॾेखारियांव थो उहो बि तव्हांखे मां हिकु बार ॾेई थो रखां हा ऐं इहो बैट्री जी तकलीफ़ु छो एतिरी अचे थी हींअर हीअ गाॾी में वरिते बि वधीक टाइम कोन थियो आहे बैट्री अलाए छो इएं तकलीफ़ थी अचे ऐं ब्रेक घटि थी वई आहे जीअं त बैट्री जे करे छा जो माने थिए थो ईअं

जी ऐं उहो घणे जी जी छा था चओ हा पर मूंखे सुबुह जो वञिणो आहे पर मूंखे गाॾी तव्हां कंहिं महिल ताईं ॾेई सघंदायो

हा सर्विस तव्हां करे ॾियो हिकु त गाॾी सर्विस ॿी कार सर्विस सां करे ॾियो मूंखे ऐं मूंखे इहो तव्हां ब्रेक जो सॉल्यूशन ऐं हिन बैट्री जी तकलीफ़ु आहे जेकी तकलीफ़ु अचेथी इहो तव्हां मूंखे सॉल्यूशन फास्ट खां फास्ट करे ॾियो ऐं मुंहिंजी हिकिड़ी अर्ज़ु अथव तव्हां खे जी त गाॾी मूंखे कार मूंखे थोरो सवेल मिली वञे मूंखे छो कि सुबुह जो सवेल निकिरणो आहे बड़ौदे जे लाइ मूंखे अर्जेंट किथे पहुचणो आहे त मुंहिंजी हिकिड़ी विनती अथव त तव्हां इहो सवेल ठाहे ॾियो ठीकु ठीकु आहे इहो मां तव्हां खे कार्ड ॾियांव थो तव्हां इहो तव्हां जे हिसाब सां ठाहे करे सवेल मूंखे ॾेई रखो जी जी जय झूलेलाल